जे आमचे जे एम बी ए अ करता आमी तेन्ना ट्रेनिंग एम बी एच्या मागीर आमी जॉबाक लागता तेन्ना ट्रेनिंग म्हणून आमकां अ अ एकिकडेन धाडटात आनी थंय अ एक व्हडलो इवेंट ऑर्गनायज करता आवटसायड इंडिया आनी थंय वेगळी वेगळी कडली अ त्या कंपनीचे लोक आयिल्ले आसतात ट्रेन करपाक तातून एक फायदो जाता की आमकां ऍक्सपोजर अ जो आसा भायर भायल्या लोकां बरोबर उलोवपाचो हे ते अ हातूंत अ खूब बरो मेळटा आनी तांचो कल्चरूय आमकांं जाणून घेवपाक मेळटा थ थंय कितें वेगळे आसा अ ते जाणून घेवपाक मेळटा त्याच बरोबर तूं रावता ताजे भायर तुका काँटेक्ट कितें करपाक जाय नॉवेल काँटेक्ट किंवा नवें नवें कितें शिकपाक जाय जाल्यार अ ती एक बरी ऑपोरचुनीटी जाता अ खरें म्हणल्यार हे अशे इवेंट जे आसा ते दर कंपनीन ऑर्गनायज करुंक जाय रेगूलरली आनी अ अ ताचो फक्त एकूच डिजएडवांटेज जाता की अ थोडे दिस तूं तुज्या घराच्यान भायर असो रावता सो अ तुका एक होम सिकनस येवंक शकता म्हणल्यार एडवांटेजीस तुका इतले आसा की अ तुजें एक परसनॅलीटी डॅवेलोपमेंट जाता आनी तुका मातशें बरें दिसता